प्रणाम भायजी हँ भायजी हँ ठीक छै भायजी भायजी अहाँके पाँच मिनट टाइम लए रहल छी मिथिला हाटपर जे अपने सब घुमि रहल छी तऽ की सब छै एतऽ की केना एतय छै घुमयके हम फर्स्ट दिना एबे कयलहुँ हँ तऽ एक बेर भायजी हमरा मुश्किलसँ पन्द्रह मिनट भेल अहाँके एना तऽ जे की कहाँ किछु नहि लेलहुँ हँ अहाँके ऑल फैमिली छी हमसब तऽ वएह अहाँके सोचलहुँ जे भायजीके पूछियनि जे की केना टिकट लेल जाइ छै की सब एतय अछि घूमयके लेल है न जी जी जी धन्यवाद भायजी धन्यवाद जी सुनय छलहुँ भायजी अहाँके बिलकुल ठीक कहय छै जी जी नहि अहाँके हँ पार्किंगके गाड़ी लगाके अहाँके बाहर निकलि गेल छी पार्किंगके गेटपर छी अहाँके जी जी जी जी भायजी अहाँ कनि टाइम देबय अहाँ कनि हमरा लेल हे नहि पाँच सात मिनट दस मिनट टाइम देबय कनि घुमा फिरा देबय कनि की सब छै अहाँके हमरा से किछु पता नहि यऽ फर्स्ट दिन एबे कयलहुँ हँ अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी जी जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी जी बहुत समय लगय छै जी जी जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सारा किछु अन्दरेमे सारा किछु यऽ जी जी जी जी जी जी जी जी जी दूध बगिआ जी जी खाइ छलियै जी खाइ छलियै बगिआ जी जी जी जी

लिट्टी चोखा जी जी जी जी जी जी जी जी जी इच्छा करय छी जी जी

नहि तऽ भायजी अहाँ तऽ ने बौआके भेज दियौ ने हम अहाँके पार्किंगके गेटपर छी अहाँके तऽ फेर आबिके अहाँसँ मिलय छी तहन अपने हिसाबसँ अहाँ जेना जे हेतय कनी अहाँ घुमा फिरा देब तऽ हम गेटेपर छी अहाँ बौआके भेजू कनी

नहि नहि आओर कोनो नहि भायजी अहाँके सब ठीकठाक छै अहाँके आओर कोनो नहि अहाँ बौआके भेजू अहाँ जी भायजी